ॾह हज़ार पंज सौ ॿ यारहां हज़ार छह सौ टे तेरहां हज़ार सत सौ सतहतरि पंदरहां हज़ार पंज सौ नव वीह हज़ार ॿ सौ ॿावीह